ہیلو آپ ٹیکسی سروس سے بات کر رہے ہیں میرے کو ٹیکسی بک کرانی ہے جس کے مجھے ایوینٹ میں جانا ہے اور مجھے ٹیکسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ڈرائیور کو میرا پیغام دیں اور بولیں اس سے کہ میرے کو ٹیکسی کی ضرورت ہے میرے کو ایونٹ میں جانا ہے کرپیا کر کے آپ میرا آڈر لیں اور ابھی ٹیکسی بک کریں مجھے بتائیں کہ کتنی دیر میں ٹیکسی والا آئے گا اور ہمیں یہاں سے پک کرے گا کیونکہ مجھے ایوینٹ میں جانے کے لیے کافی دیر ہو رہی ہے میرے کو ایوینٹ میں جانا ہے کیا ڈرائیور مجھے جلد سے جلد وہاں پر پہنچا دے گا مجھے یہ بھی بتائیں پلیز جلدی کریں کیونکہ میرے کو ایوینٹ میں جانا ہے آپ کا بہت دھنیہ واد اگر آپ بتا دیں مجھے جلد سے جلد اور اس کی پیمنٹ بھی بتا دیں کہ کتنا وہ لگے گا میرے کو اکیلے ہی جانا ہے بس